हमर शिमाञ्चल क्षेत्र मे आओर पूर्णिया के क्षेत्र मे दू बात कहल जाइ छै इहाँ रीञ्च ओर सृञ्च के ब्यापार बहुत चलै छै आब अहाँक अनुभव होना चाही मेडिकल क्षेत्र मे अहाँ कुछ करै लए चाहै छियै तऽ इहाँ बहुत रोजगार उपलब्ध यऽ अगर अहाँ मोटर के क्षेत्र मे गाड़ी के क्षेत्र मे आँटो मोबाइल के क्षेत्र मे कुछ करै कऽ चाहै छियै तऽ इहाँ बहुत रोजगार छै अगर अहाँ किसान तबका के छियै आओर किसानी पर जादा ध्यान छै तऽ इहाँ किसानियो के लिए अहाँके मखान के ब्यापार बहुत बेहतरीन छै किएकि एतऽ कटिहार पूर्णिया मखानके खेती बृहत स्तर पर होइ छै लेकिन ओकरा प्रोसेस करै के एखन ब्यबस्था इहाँ कम यऽ जेना अहाँके दरभङ्गा या मधुबनी के क्षेत्र मे दरभङ्गा के प्रोसेस करै के बहुत जादे मात्रा मे जगह छै ब्यबस्था छै जाहि कारण कि उहाँ मखान के व्यापार भी रङ्ग लय रहल छै तऽ से तोरा कऽ हमर शिमाञ्चल या पूर्णिया के इलाका मे भी मखाना के प्रोसेस करै के फैक्ट्री या प्रोसेस करै के छोटो छोटो अऽ स्टार्टअप टाइप के जरूरत छै जे मखान के प्रोसेस कए कऽ इहाँ के किसान के भी सही दाम दय सकै आओर अपन भी कुछ मुनाफा ओकरा मे बढ़िऑं कमा सकैए किएकि इहाँसँ मखान दूर दूर तक जाइया सभ जगह जाइया गुजरात महाराष्ट्र पूना सभ जगह एतऽसँ ब्यापारी आबि कऽ ट्रकसँ मखान के लए कऽ जाइया अन्प्रोसेस्ड अगर ओ प्रॉसेस्ड भए जाइत तऽ ओकर रेट भी अच्छा मिलत आओर इहाँके किसान के फायदा भी होइतै आओर जे ई तरह के छोट मोट धन्धा करै लए चाहै छथिन ओकरो लए बढ़िऑं छै आओर जे कनिटा बिजनेस आओर बढ़ाबक चाहै छथिन ओ मेडिकल क्षेत्र मे भी करि सकै छथिन काम आओर मेडिकल के ब्यापार भी दबाइ के होलसेल दबाइ के रिटेल के भी इहाँ बहुत ही उम्मदा आ ब्यापार के जगह यऽ आओर तीन सएसँ जादा डॉक्टर एतऽ उपलब्ध छथिन